عام غلطیاں زیادہ تر لوگوں سے ہوتی ہے آرٹس بتاتے بنانے کے سمے انہیں پینسل پکڑنا نہیں آتا ہے یا پھر انہیں برش پکڑنا نہیں آتا ہے یا اچّھے سے انہیں رنگ بھرنا نہیں آتا اس ڈرائینگ میں وہ اچھے سے اسے سمجھ مطلب اسے کر نہیں پاتے ہیں انہیں ایسی کہ ایسی کنڈیشن میں انہیں ایک ٹیچر ہایر کر لینا چاہیے یا کسی کی ہیلپ لینی چاہیے کسی کا کسی کی مدد لینی چاہیے اور کچھ بھی اچھا کام کرنے سے پہلے مطلب اچّھا اداکارا کرنے سے پہلے محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ انہیں انہیں اپنے آپ سے کرنی ہوگی محنت سکھانے والے بہت سکھا کے چلے جائیں گے انہیں اپنا ٹیچر ایک ہایر کر لینا چاہیے جو ان کی ہمیشہ مدد کرے ان کو پینسل پکڑنے میں یا برش پکڑنے میں جو بھی انہیں دِقّت ہوتی ہے ان کی مدد کرے اور ان کی ہیلپ کرے اور وہ اچّھے سے کر پائیں اس کام کو اس کے لیے انہیں یا تو وہ یو ٹیوب سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں یا اور بھی بہت ساری کنڈیشن بہت ساری ٹیوشنس بھی ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے لئے وہاں سے بھی وہ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں